ہاں جی میں آپ کو اپنے خاندان اور دوستوں کے بارے میں ضرور بتاؤں گی خاندان میرا خاندان بہت زیادہ بڑا ہے جیسا کہ میری دادی امی کے فائو فائو بیٹے ہیں اور تین بیٹیاں ہیں سب ہم لوگ ہم لوگ بڑے ہیں پپا میرے میرے بابا سب سے بڑے ہیں میری یعنی میری دادی کی پہلی اولاد ہے میرے ابو کو میری دادی نے بہت پیار سے نازوں سے لاڑوں سے پالا ہے اس کے بعد میرے چاچا ہے پھر اس اس کے بعد میں اور ایک چاچا ہے پھر اس کے بعد میں میری پھوپھی ہے اس کے بعد میں پھر اور ایک پھوپھی ہے اس کے بعد میں پھر اور ایک چاچا ہے اس کے بعد میں پھر اور ایک پھوپھی ہے ایسے ہماری فیملی بہت بڑی ہے ہماری دادی ہم سب کو بہت چاہتی ہے اور ہمارے ہم لوگ ہمارے ابو کے تین ہیں ہم تین میں میری میں ہوں میں بڑی ہوں اس کے بعد میں میرے بھائی ہے اس کے بعد میں میں ہے اور میری امی ہے میرے گھر میں ہم فائو میمبرس رہتے ہیں پہلے تو ہم سب ایک ہی جگہ مل جل کر رہے رہا کرتے تھے اس کے بعد میں ہم سب لوگ کچھ ٹائم کے بعد میں علاحدہ ہو گئے ہیں اور پھر جو ہے اور میرے رہی بات میرے دوستوں کی میرے دوست بھی بہت زیادہ ہے میں نے اس اپنے اسکول کے کچھ الگ دوست رکھے میرے اسکول کے دوست اسکولس کے صرف تین اور چار دوست ہیں اور اس کے بعد جو ہے کالج کالج انٹرمیڈیٹ کے دو تین دوست ہے اس کے بعد میں گریجویشن کے دو ہے اس کے بعد میں پھر ایم ایس سی ایم ایس سی کے دو دو ہیں پھر اب حال حال میں میں جو ہے ایک جم کو جاتی ہوں وہاں جم میں بھی میرے دو دوست بنے بہت زیادہ خلوص محبت سے رہتے ہیں ہم لوگ میرے دوست مجھے بہت سپوٹ کرتے لائک موٹیویٹ کرتے ہیں کچھ بھی اگر رہا تو وہ لوگ مجھے حوصلہ دیتے ہیں ہمت دیتے ہیں